बिबार गायनायनि सोमोन्दै आं बुंनोसै बिबारखौ जों गायो न'आव न' जिं जिं गायो दरखं मोखाङाव गायो आरो जों अनेख रोखोम हुदायै गायो आरो जों माब्लाबा जोङो बाल्थिं गोबायफ्रावबो गायो आरो बायनानै बे फुल गायग्रा मा होनो मिथिलायलाङा बियावबो गायो जोङो आरो हायावबो जों गायो फुलखौ बायदिसिना फुल गायो जोङो बा गायनानै जों जोथोन लानांगौ आरो बेफोरखौ गायनानैल'बो जाया फुल गायनानै जोङो बै हासारखौ गुदि गदि एरनानै हासार होनांगौ आरो हासार होखांनानै दै दै होनांगौ हासारा बिदिनो गोबोरखि हासार आरो बे गोबोरखि हासारखौ एफा एफा गुदि गुदि एरग्रोनानै होनांगौ हायाव आरो दैया फुङाव खनसे बेलासेयाव खनसे जोङो लुना होनांगौ आरो बिदिब्लानो फुलफ्रा मोजां खिलिलाङो मोजां थाङो आरो बे थांनानै एसे बिजौफ्रा गोलाव गुसुं जाब्ला बिजौ लावनायफोरखौ खेबस'ना होब्ला मोजां दालाइ खालाङो आरो बिदिनो खालामनांगौ जेब्लाबो फुलखौ गायनानैल' जाया जोथोन लानांगौ आरो नायफा नायफा नायनांगौ एम्फौ एनला सानफ्रामबो हाग्रा गोरलैफोरखौ फुनाहोनांगौ आरो दैया सानफ्रामबो दै लुफा लुफा लुनांगौ दै रानब्ला नों फुल नों गायनाय फुला मोजां जानाय नङा मिरौ जिरौ जालांगोन जोङो फुलफोरखौ अनेख जाथिनि गायो आरो आङो बिदिनो न'आव गायनाया गलाब जबा आरो गेन्दा गेन्दामाल'थि बेफोरखौ आं गायो आरो गासैबो जोंहा फुला गायगासिनो गायो फिसौआबो गायो आंबो गायो बिदिनो जों दै लुबाय थायो आरो गोबोरखि हासार एफा एफा होनानै होनानै बिदिनो गायबाय थायो दायो बिदिनो दाबो गायगासिनो दङ सानफुल गोरलै गोरलै गायगासिनो दङ जोङो बे फुलखौबो जों जोथोनै लागोन मोजां लानानै बिबार बारहोगोन बिबार बारनानै आरो राब्ला आरो जों बेखोनो गायलायगोन बे सानफुलखौनो इदिनो गायगासिनो दं आरो जों दाबो फुलखौ गोबोरखि हासार एसे एसे होयै होयै दै लुयै लुयै गायगासिनो दङ आरो एसे लावब्लाथाय जोङो बिजौखौ खेबस' खेबस' होयो होनानै जोङो दालाइ खाहोयो बिबार बारहोयो फुल नामखौबो आं बारा मिथिजोबाहाय गायनोल'सो रोंगौ अनेख फुल गायदों आरो गायनायालाय जेबो जेबो गायगासिनो गायो आरो माबाबो गायदों बे मा होनो एल'बेराबो गायदों बे एल'बेराखौ बाल्थिङाव गायदों दै लुना होबाय थायो हासार होयो बेयावबो एल'बेरायावबो गायगासिनो गायो फिसा फिसौ फुल आङो नामखौबो मोन्थिजोबा आरो फुल गायनानै बिबारा बारब्लाथाय नायनो मोजां नुथारो आरो ओंखायनो जों गायबाय थायो फुलखौ जेब्लाबो गायो जोङो फुलखौ